हिकिड़ो नॉर्मल डांस जेको आहे जो हुन खे गुरू सेखारींदो आहे व ओतिरो ई कंदो आहे परि जेको हिकिड़ो महान डांसर आहे उहो हुन खे हुन जी डांस कहिड़े बि गाने ते कुझु बि ॾे उन खे उन खे सुठी तरीक़े सां कंदो आहे